नमस्ते आपका क्या करवाना है अच्छा सिल के रख दीजिए मैं कर कर दूँगी एक आध घंटे में नहीं नहीं सर टाइम लगेगा क्योंकि दूर दूर से आते हैं रिपेयरिंग करवाने के लिए तो टाइम तो लगेगा ही करवाने में हाँ तो रख दीजिए एक डेढ़ घंटे में दे देंगे आपका क्योंकि हमें दूर दूर से भी आते हैं विदेशों से आते हैं रिपेयरिंग कराने के लिए तो हमें टाइम तो लगेगा ही रिपेयरिंग करवाने में तो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपने बहुत बहुत ज़्यादा काम है रिपेयरिंग करना है आपका और कुछ पेंटिंग भी करनी है आपकी तो टाइम लगेगा थोड़ा सा एक घंटा डेढ़ घंटा तो लगेगा ही इतनी जल्दी थोड़ी ना दे पाएँगे हम रिपेयरिंग करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं दिखाइए इसकी रिपेयरिंग करनी है तो उधर थोड़ा काम रिपेयरिंग हो जाए तो आपका काम करेंगे ठीक है ठीक है लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा खड़ी कर दीजिए मैं शाम तक दे दूँगी डेढ़ दो घंटा लगेगा लेकिन क्या जल्दी नहीं हो पाएगा ना ठीक है ठीक है करेंगे लेकिन एक घंटा नहीं हो पाएगा उससे ज़्यादा समय ले लेंगे रिपेयरिंग के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं जैसे कि अब बीजापुर के पास भी आते हैं रिपेयरिंग के लिए दूर दूर से आते हैं बनारस हो गया और क्या कहते हैं दूर दूर से बनारस हो गया बीजापुर विदेश से आते हैं ऐसे आते हैं रिपेरींग करने के लिए यहाँ पर गाड़ी खड़ी है करेंगे तब ना आपका करेंगे जी नमस्ते नहीं आप सुनिए अभी मतलब टाइम लगेगा अब आप हाँ तब अच्छा बताइए इस में क्या क्या करवाना रहेगा अच्छा रिपेयरिंग के अलावा और कुछ भी बताइए इस में क्या करवाना है पेंटिंग करवाना है या और कुछ करवाना है पेंटिंग भी करवानी है आपको अच्छा तो टाइम तो लगेगा आप कल शाम को भी ले सकती हैं कल शाम तक भी ले सकती हैं हाँ तो आज साम तक कहाँ टाइम मिलेगा ठीक है नमस्ते